पैह्लें दे जेह्ड़े चुल्ले होंदे ओह् अजकल्ल दी गैसें कशा बड़े शैल होंदे कि कि अजकल्ल गैसां केह् न शड़ियें बमारियें दा घर छड़ा मटापा छड़ी गैस ते पैह्लें दे जेह्ड़े चुल्ले होंदे केई मिट्टी दे बनदे ते बिच्च जे लकड़ियां पांदे जां फ्ही ओह् गोहे दे जेह्ड़े गोट्टे होंदे ओह् पांदे ते ओह् केह् साढ़ी हैल्थ साढ़ी सेह्त आस्तै बड़े शैल हे ते इ'यां बनांदे उं'दे उप्पर के पैह्लें दी सोआ होंदी चुल्लें उं'दे च लकड़ियां लांदे लकड़ियां बालदे उं'दे च ते ओह् बलदे रौंह्दे बलदे रौंह्दे कल्ले कन्नै कोले होंदे अप्पर अग्ग जलदी ते उप्पर बनाई लैंदे रुट्टी जेह्की बनानी होऐ ते अगर रुट्टी इ'यां अगर अग्ग नेईं बालनी होऐ जां फ्ही दवारा ओह् करनी होऐ गर्म करनी होऐ रुट्टी ते जेह्ड़े लकड़िये दे कोले बने दे होंदे ते उ'नें गी सोआई सोआई बिच्च इ'यां दब्बी ओड़दे कि केह् अगर दवारा अगर रुट्टी गर्म करनी पवै ते छड़े सोआही गी हटाया ते थ'ल्ले गर्म कोले गर्म रौह्दें ते फ्ही अगर दवारा रुट्टी गर्म करनी होऐ ते उं'दे उप्पर करी सकने अस ते गैसें तो इंडक्शन गैस ते इंडक्शन च ओह् केह् मजा जेह्ड़ा चुल्ले दी रुट्टी दा चुल्ली दी अगर तुस दाल पकोओ छड़ी चुल्ली उप्पर गड़कदी र'वै ओह् गड़कदी र'वै ते ओह्दै बिच्च तुस सारा किश पाई ओड़ो हल्दी बसार इक परथी पतीला होंदा ओह्दे बिच्च दाल पाई ओड़ो गड़कने ते ओह्दे बिच्च सारे मसाले पाई औड़े ओह् गड़कदी र'वै गड़कदी र'वै ते ओह्दे च सोआद गै बक्खरा होंदा कन्नै मेरी दादी बनांदियां हियां चुल्ली उप्पर ढोडे ओह् ढोडे बनाने चुल्ली उप्पर ते कन्नै सेकने चुल्ली बिच्च कोलें उप्पर ओह् करारे करारे ढोडे ते ओह् चुल्ली दी बनी दी दाल ओह् ढोडा भोरियै खाना तुस ओह्दा मजा गै बक्खरा हा अजकल्ल ते गैसें उप्पर अगर फुलके ते ढोडे बनाने होन ते ओह् पैह्ले नम्बर उप्पर पकदे गै निं शैल पक्कन ते उं'दा सोआद गै इ'यां सोआद गै उऐ नेहा होंदा कदैं तुस चुल्ली दे ढोडे जां फुलके जां फ्ही कन्नै गैसै उप्पर फुलके जां ढोडे बनाइयै खाऐओ तुसें सामनै सामनै फर्क पता चली जाना कि सोआद दा किन्ना फर्क ऐ